हलो सर नमस्ते मैं लोकेश मालवी बात कर रहा हूँ सर सर मैंने पिछले वीक एक आपके ऑफ़िस से यहाँ से इंदौर से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट की बुकिंग करवाई थी सिक्स डबल वन सुबह आठ बजे की फ़्लाइट थी सर यह जुलाई में पच्चीस जुलाई की सर इसको मुझे मतलब कैंसिल करवाना होगा किसी कारणवश हमारा जाना नहीं हो पा रहा है इस टूर पर तो मुझे इसको कैंसिल करवाना है सर हाँ बोलिए जी सर सर इसका मुझे आप बता सकते हैं कितना क्या रिफ़ंड मिल जाएगा जी सर सर जी सर बुकि जी सर सर यह रिफ़ंड कितने दिन में प्राप्त हो जाएगा मुझे सर जी सर सर बुकिंग नंबर नोट कीजिए सर अच्छा आपको मेल कर दूँ मैं ठीक है सर मैं आपको जो मेरा बुकिंग नंबर है वह आपको मैं मेल कर दूँगा और सर मुझे एक फ़्लाइट और बुकिंग करवानी है जो इसको कैंसिल करवा के जी जी सर सर अभी आपके यहाँ पर कोई ऑफ़र वग़ैरह चल रहा है क्या बुकिंग बुकिंग का जी सर सर इस टिकिट का जो मुझे है मैंने टू थाउज़ेंड रुपीज़ पे किया था तो इसका मुझे रिफ़ंड मिल जाएगा

ठीक है सर मैं आपको मेल कर देता हूँ ठीक